नमस्ते

कितना फूल लेंगी कौन सा कौन सा फूल चाहिए कौन सा

गुलाब का भी लेंगी कितने फूल लेंगी

बहुत महंगा है फूल एक हजार रुपये नहीं नहीं कम नहीं होगा नौ सौ नौ सौ में हो जाएगा

कितना चाहिए आपको

दस किलो नौ सौ रुपये का पड़ेगा

नहीं कम नहीं होगा एक हजार से नौ सौ रुपये आ गए हैं कम है नहीं नहीं होगा चलिए ठीक है तब आठ सौ कितना लेंगी आप बताइए तब ना कौन कौन सा लेंगी फूल गुलाब लेंगी

गुलाब का फूल एक हजार नहीं चलिए नौ सौ कितना आप लेंगी बताइए

अच्छा ठीक है रखिए नमस्ते